हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त मां जॾहिं बाज़ारु वई हुअसि त मां बाज़ार मां सां हिकु लेक्मे जी कोल्ड क्रीम वठी आयसि उन खे उन खे इस्तेमालु करण खां पोइ मुंहिंजे मुंह ते चमक अची वई मुंहिंजे हथ पेर पे मुंहिंजा हथ पेर पे चमक अची वई ऐं मुंहिंजे हथ पेर खे चमड़ी ते बि चमक अच तथा ऐं ॾाढी तथा ऐं ॾाढी नरम थी वई उन खे इस्तेमालु करण खां पोइ मूंखे मूंखे ॾाढो सुठो फ़ाइदो पियो इन महीने जी ॻाल्हि आहे त मैं उहा ई साॻी शइ मार्किट सां वठी आयसि हिकु हफ़्ते सां मैं उन खे इस्तेमालु पई कयां पर मूंखे कोई असरु नज़रु कान थो अचे बल्कि मुंहिंजे चहिरे ते नंढी नंढी फुरड़ियूं निकिरी आयूं तथा मुंहिंजे हथ पेर कारें ॼमी पयूं आहिनि पहिरियों दफ़े लेक्मे जो प्रोडक्ट यूज़ कयो त ॾाढो सुठो निकिरियो पर ॿियों दफ़े मुंहिंजे मुंह ते नंढी नंढी फुरिड़ियूं निकिरी आई उन जे कारणु मूंखे चमड़ी वारे डॉक्टर खे बि ॾेखारिणो पियो इन प्रोडक्ट खे इस्तेमालु करण खां पोइ मूंखे शरीर में जॻहि जॻहि कारा चता बि थी विया ऐं शरीर में जॻहि जॻहि ख़ुजली बि थी वई इन कारणु मूंखे शरीर खे चमड़ी वारे डॉक्टर खे ॾेखारिणो पियो